हाँ मैं कुएँ से पानी निकलती हूँ जब मैं गाँव जाती हूँ तो पानी निकलती हूँ और मैंने वहाँ देखा है कि लोग इलेक्ट्रिक मोटर की उपयोग के द्वारा कुएँ से पानी निकलते है जिससे उनको आसानी होती है की वह बिना किसी मेहनत के पानी निकाल लेते है तो यह एक अच्छा आधुनिक उपाय है कुएँ से पानी निकालने का